मेरा सपना बी एस एफ में जाना है जिसके लिए मैं गवर्नमेंट एक्जाम एस एस सी जी डी का प्रिपरेशन करती हूँ जिसके लिए मैं यूट्यूब पे पढ़ती हूँ और उस सुबह चार बजे उठ के रनिंग करती हूँ क्योंकि डिफेंस में जाने का मतलब की रनिंग भी करना होता है जिस के लिए मैं सोलह सौ मीटर के लिए रनिंग की तैयारी करती हूँ रोज फिजिकल करती हूँ उसके बाद में फिजिकल करने के बाद रिटर्न का तैयारी करती हूँ रिटर्न तैयारी करने के बाद जब मेरा नौकरी लग जाएगा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा देश के लिए कुछ करने के लिए जिसे से देश का भविष्य हो जिस बॉर्डर सिक्योरिटी और ही अच्छा हो मैं इसीलिए मैं अपना जो सपना होता है देश के लिए मैंने बी एस एफ चुना है और मैं इसके लिए बहुत मेहनत करती हूँ